ہاں ضرور وہ وہ بھی بہت زیادہ کردار کرتے ہیں جیساکہ ہم لوگ سانس کھینچنا سانس کو روکنا کرتے ہیں تب ہمارے پھیپھڑے صاف ہوتے ہیں اور یہ بھی اچھی طرح کا یوگا ہوتا ہے اپنی باڈی کے لیے یوگا بہت سارا ضروری ہوتا ہے